اگر ہمارے گاؤں میں کسی کا کچھ ٹوٹتا ہے کوئی عضو ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے اسے گاؤں کے جو لوکل گورمنٹ ہوسپٹل ہے وہاں لے کے جاتے ہیں اب وہاں اگر اس کا علاج نہیں ہو پاتا ہے تو قریب کا جو بلاک ہاسپٹل ہے وہاں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ پٹی وغیرہ کرواتے ہیں اور پھر اگر وہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے ہمیں کہ اسے ضلع ہوسپٹل لے کے جائیں تو ضلع ہوسپٹل لے کے جاتے ہیں ویسے زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ بلاک میں صرف اتنا کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں ضلع ہوسپٹل تک لے کے جائیں بنا کسی پریشانی کے بنا کچھ زیادہ نقصان کے اور پھر آخری علاج تو ضلع ہوسپٹل میں ہی ہوتا ہے اگر کسی کا کچھ ٹوٹ گیا اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے تو آپ جو سب سے اچھے لوکل میں پرائیویٹ ہوسپٹل ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں اور ویسے زیادہ تر تو لوگ یہی کرتے ہیں یا تو ضلع ہوسپٹل لے کے جاتے ہیں یا پھر لوکل کا جو پرائیویٹ ہوسپٹل ہے وہاں لے کے جاتے ہیں